गोंयांत खुबश्यो कॉलेजी फामाद आसा एक म्हटल्यार म्हापशेची झेवियर कॉलेज थंय मेमेन थंय हांव खूब शिकलां आनी खरेंच तें बरीच कॉलेज थंय सगळ्यो स्ट्रिमी आसा आर्ट्स कॉमर्स सायन्स आनी अशी की खरीच भुरगीं शिकून थंय बरीं बरीं जाल्लीं आसा लॅक्चरर जाल्लीं आसा प्रोफेसर जाल्लीं आसा आनी अशें की नुवेंची कार्मल कॉलेजूय आसा तितुनूय भुरगीं बरीं शिकतात आनी बरीं हुशार जाल्लीं आसा म्हाजें चेडूं थंय वयता म्हाजे देराचीं भुरगीं शिकतात आनी आमची गांवांतलीं सगळींच भुरगीं तेच कॉलेजींत वयतात अशी एक पिलारूय कॉलेज आसा ती आग्नेल कॉलेज थंय बीन आर्ट्स आनी कॉमर्स ह्यो स्ट्रिमी आसा ती थंय बीन बरें शिकयता अशें हांवेन खूब जाणां कडसून आयकलां